जीअं त असांजे थाणा जिले में ॾाढा ई आवक जावक जा साधन आहिनि जीअं त बसु ट्रेन ऑटो रिक्शा कैबूं कारूं जाम आहिनि साधन तंहिंमें जेका लोकल ट्रेन आहे उहा असांखे ॾाढी वाजिबी पवंदी आहे जाम ॿार स्कूल कॉलेज जो रस्तो तय कंदा आहिनि लोकल ट्रेन में वञी घणेई माण्हू नौकरियुनि ते वेंदा आहिनि नौकरीअ ते वञण लाइ हुननि खे हिकु स्टेशन खां ॿिए स्टेशन ताईं ॾाढे ई तमामु घटि टाइम में उन्हनि खे ट्रेन में सफ़रु सवलो बि पवंदो आहे ऐं जल्द बि पहुची वेंदा आहिनि उनखां पोइ उहे स्टेशन ते लही किनखे बस में वञणो हूंदो आहे किनखे ऑटो में वञणो हूंदो आहे त बस जो सफ़र बि ॾाढो सस्तो पवंदो आहे ईअं त असांखे ॾाढा ई साधन एॾा आहिनि जेके असांखे ॾाढा ई कमु ईंदा आहिनि